असां जिते रहंदा आहियूं हुते सभिनी किआतुनि जा माण्हू रहंदा आहिनि महाराष्ट्रियनि सिंधी पंजाबी सभु गॾिजी करे तोईस तीज त्योहारु मल्हाईंदा आहियूं हाणे जीअं त असां सिंधियुनि जो चेटीचंडु ईंदो आहे त महाराष्ट्रियनि पंजाबी असां जे घरु अची करे लालसाईंअ जे अॻियां पलव पाईंदा आहिनि सेसाऊं विरहाईंदा आहिनि ऐं जेकॾहिं पंजाबी जे घरु वेसाखीअ जो ॾिणु आयो आहे त असां बि सिंधी हुननि जे घरु वञी करे उहो वेसाखी चङी तरह मल्हाईंदा आहियूं लाल लोलीअ ॾिणु अचे थो त हेठि सभु जातियूं मिली करे हेठि लाल लोलीअ जे अॻियां फेरा पायूं था ऐं जे कॾहिं जीअं त महाराष्ट्रियनि जो गणपति बापा जो ॾिणु ईंदो आहे त उहो बि असां चङी तरह मल्हाईंदा आहियूं अॼुकल्ह त गणपतिअ जो ॾिणु एतिरो हू त्योहारु मशहूरु आहे जो हर हिकु सिंधी बि पंहिंजे घर में पंजाबी बि पंहिंजे घर में त महाराष्ट्रियनि बि पंहिंजे पंहिंजे घर में रखे थो